आं एह्दे बिच्च इक बार में जा दा हा कुदै ते ओह्दे च आई परेशानी आई क्योंकि ओह् भाशा समझने लेई नेईं है ही ना उत्थै हिंदी बोल्ला दे हे बंदे ते एह्दी ब'जा कन्नै उत्थै जिसलै अस मतलब बाह्र स्टेशन दे बी उ'नें अपनी लैग्वेज अपनी लिखी दी होंदी साउथ आह्ली साइड दिक्खो तुस इद्धर तमिल आह्ली साइड ना अपनी गै लभदी इंग्लिश बी निं होंदी ते हिंदी बी निं होंदी ते ओह्दी ब'जा कन्नै असें टाइम दा पता हा मतलब ट्रेन दा के एह् ज'गा च तो उत्थै थोह्ड़ी आई परेशानी बिच्च लोकल बंदे जैदातर ओह् अपने लोकल गै भाशा बोलदे हे ते इ'यां उत्थै ओह्दे बाद असें कीता मतलब कांटैक्ट लगे करन बंदे नै पुच्छेआ ते ओह्दे बिच्च इक बंदा नार्मल ओह् बंदा दिक्खेआ ओह्दे थोह्ड़ा इ'यां असें आइडिया लग्गेआ के एह् बंदा शायद इत्थुआं दा लोकल नेईं होऐ क्योंके दिक्खने उप्परा असें लग्गेआ कि एह् बंदा इत्थुआं दा लोकल नेईं होई सकदा ऐ तो उस्सी असें ओह्दे नै गल्ल कीती ते ओह् इत्थुआं लोकल नेईं है हा ओह् बंदा असें दस्सेआ कि नेईं इस ज'गा उप्पर एह् अड्रैस्स इत्थै जाने आस्तै इत्थै गड्डी लगदी इस ज'गा उप्पर लगदी और फिर अस चली ए तो जैदातर नेईं पर कदें कदें आई परेशानी असें ई तो इन्नी जैदा नेईं आई पर फिर बी अगला बंदा इ'यां पंछोई जंदा सामना के अलग ज'गा दा बंदा ऐ अगर बंदे कोई होर दूई ज'गा पर बंदा पंछोई जंदा तो उस्सी पुच्छियै होई ए सारी चल